मुंबईअ जे माली हालति में बॉलीवुड जो ॾाढो वॾो महत्व आहे बॉलीवुड वक़्त सां गॾु गॾु तरकी कंदो वयो आहे बॉलीवुड असांजी भारतीय संस्कृतीअ खे ॿाहिरि देशनि में मशहूरु कयो आहे माण्हूअ जी बदलजंदड़ पसंदीअ सां गॾु गॾु नए आयलु कलाकारनि खे मौको ॾियणु बि हिकु मुकाबिलो आहे बॉलीवुड लाइ मुंबईअ जी माली हालति कॉपरेट ऑफिस में वॾा व्यापारी जीअं त टाटा ऐं रिलाइंस जो बि वॾो हथु आहे